عبادت کے وقت میرا جو خاص عمل رہا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے مانگنا اور استغفار کرنا میں استغفار اکثر بہت کثرت سے اپنی عبادت کے وقت کرتا ہوں کیونکہ استغفار کی پیروی ہی مجھے جو ہے اللہ کے سامنے مضبوط بناتی ہیں اللہ سے مجھے اس سے ہمت ملتی ہے میں کوئی بھی چیز کیونکہ آج کے ٹائم میں انسان ہے غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے بہت زیادہ گناہ ہو بھی جاتے ہیں لیکن میں استغفار اتنی کثرت سے کرتا ہوں مجھے پھر سے جو ہے ہمت ملتی اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی اللہ کے سامنے مانگنے کی طاقت ملتی ہے میں کوئی بھی چیز اللہ سے مانگ لیتا ہوں بےخوف ہو کے ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اتنے گنہگار ہوتے ہیں کہ ہم بہت اللہ کے سامنے بہت شرمندگی مانگتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو اسی لیے میں سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کرے جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے کثرت کرتے رہیے استغفار کی استغفار ہی ایک ہماری توبہ کی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے استغفار اسی لیے میں اکثر اس کی پیروی کرتا ہوں میں کثرت سے اپنی عبادت میں اس کو پڑھتا ہوں